ہندوستان نے تفریح صنعت میں بہت ترقی کی ہے جیسے کہ اب گھر گھر میں ٹیلی ویژن ایل سی ڈی ایل ای ڈی اور سب کے پاس اینڈرائڈ فون ہے جس سے وہ اپنے پسندیدہ چیزیں دیکھتے ہیں گھروں میں ڈش ٹی وی بھی لگ گئے ہیں کچھ سرکار کی طرف سے مفت بھی ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہر زیادہ سے زیادہ گھروں میں وائی فائی بھی لگ چکے ہیں اور موبائل لوگ زیادہ تر اپنے موبائلوں میں گانے فلمیں آدھی زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں جیسے یوٹیوب وغیرہ پر فلمیں اور ڈیلی سویپ دیکھنا پسند کرتے ہیں جیسے کہ ڈیلی ایپیسوڈ وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کچھ اور دیگر پلیٹفم بھی مہیا ہے جیسے کہ امیزون پرائم نیٹ فلکس وغیرہ اس طرح ہندوستان نے تفریح صنعت میں بہت اچھی ترقی کی ہے سب لوگ الگ الگ چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں لوگوں کو الگ الگ چیزیں دیکھنا پسند ہیں جیسے کہ گانے فلمیں گیمس اور سیریلس وغیرہ میں زیادہ استعمال کرتے ہیں جس میں تفریح صنعت نے بہت ہی زیادہ ترقی کی ہے